ٹرین کا سفر تو بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ ٹرین کے لیے تو بہت زیادے چیزیں انجن شور شور اتنا ہوتا ہے انجن میں کہ وہ پتہ ہی نہیں انجن جیسا جیسے جیسے گاڑی چلتے رہتی ہے ویسے ویسے اتنی آوازیں آتی رہتی ہیں جو کوئی پیسینجر سو رہے ہیں لائک تو اس میں ایسا آوازیں آتی ہیں کہ نیند زیادہ نہیں ہول سکتی ہے جینس میں اور رہی پٹریاں دیکھیے پٹریوں پہ ہمیں چلنا نہیں چاہیے کیونکہ پٹریوں پہ ٹرین کبھی بھی آ سکتی ہے پٹریوں کے لیے آپ جب بھی آپ پٹریاں دیکھیے ٹرین کے وہاں پہ آپ سفر مت کریں تاکہ ٹرین اگر آ گئی تو آپ کو ہٹ جانا چاہیے یا پھر اس سے ٹائمنگ کے ہر سائز اپ سے اگر آپ ٹرین کے پٹریوں پہ آپ جا رہے ہیں تو ٹرین کے حساب سے دیکھیے اگر کہ ٹرین آنے والی ہے تو آپ رک جانا چاہیے آپ اور یہ ٹرین کا سفر تو ہم بہت کچھ کر چکے ہیں یہاں سے ہم لوگ ہمارے ٹرین میں بہت بار سفر کیا ہے جیسے کہ دیکھیے ٹرین میں سفر نانی کے گھر گئے تھے نانی گھر میں بھی ہماں کو وہاں پہ ٹرین اویلیبل ہے بسیز بھی جا سکتے مگر ہم لوگ ٹرین سے جانا مناسب سمجھتے کیونکہ ہم لوگ کے لانگ فیملی ہے زیادہ بڑی فیملی ہے بگ اس وجہ سے ہم لوگوں کو کیا ہے ٹرین میں جانا اچھا لگتا ہے تاکہ سب ایک ایک اسپیس میں آ جاتے ہیں ایک ڈبے میں آ جاتے ہیں ٹرین کے ڈبے میں جانے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی سب فیملی ایک جگہ ہو جاتی ہیں اور سیکینڈ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ان لوگ کو کیا کر رہے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے زیادہ تو آپ ٹرین میں ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں میموریز بنا سکتے ہیں اور ٹرین کا سفر تو بہت بہت اچھا ہوتا ہے جو ہم سب فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں جو ہم معمول گھر میں نہیں بنا سکتے کیونکہ کوئی جاب پہ ہوتا ہے کوئی باہر ہوتا ہے کوئی کام سے باہر جاتا ہے تو یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں گھر میں رے رہتے تب تو کسی کو ٹائم نہیں مل سکتا نہ کوئی ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے بٹ جب آپ ہم ٹرین میں جاتے ہیں تب سب فیملی ایک جگہ ہوتی ہے کھاتے ایک جگہ ہیں بات کرتے ہیں سانگس وغیرہ انجوائےمینٹ ایک ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرین ایک ایسا سفر ہے جس میں پورے پورے جتنے بھی فیملیز ہیں سب ایک جگہ بک کر کے رہ سکتے ہیں اگر ہم بسیز میں جائیں گے تو ہم پیچھے والے جو بھی ہیں اپنے فیملی میمبرس ان کو دیکھ نہیں سکتے صرف بات کر سکتے ہیں نارملی کیونکہ دوسرے بھی آواز سن سکتے ہیں لیکن ٹرین میں کیا ہے آپ ایک باکس اگر آپ ڈبا اگر بک کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا پھر کسی ڈسٹربینس نہیں ہوتے ہیں آپ آپ کا انجوائے کرتے ہوئے آرام سے جا سکتے ہیں یہ ٹرین کا سفر تو ایسا ہے الحمد للہ کہ بھائی لوگ بھی اس میں بسیز سے زیادہ تو ٹرین میں جانے کے شوقین ہوتے ہیں تھوڑا وقت لگتا ہے سفر میں مگر ڈائم اسپینذ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں ذرا اچھا بھی لگتا ہے اور جیسا جیسا ریلوے پہ اترتی ہے ٹرین ٹائم اسپینذ کرنا لوگوں کو دیکھنا کرنا بہت اچھا لگتا ہے ٹرین میں